गाँवमे हमरा बहुत नीक लगै छै शहरमे हमरा ठीक नहि लगै छै शहरमे गाड़ी घोड़ा चलै प्रदुषणसँ तबियत खराब हो जाइ हय एहि चलते शुरूयेसँ गाँवमे हम गाँवमे रहै छी गाँवके स्वस्थ हवा आओर गाँवके हमरा बढ़िआँ नीक लगै छै एहि चलते हम गामपर रहि कऽ गाँवमे काम करैहें अच्छासँ रहैहें आओर बाहर जाइ नहि छियै